अइ बेर गरमी महिनामे बहुत गरम लागैत रहय पंखाके क्वालिटी नहि नीक छलै तऽ अइ बेर हम हेवल्सके एक टा पंखा लेलहुँ टे टेबल फैन हवा बहुत सुन्दर दै छै आओर देखैयोमे बहुत सुन्दर छै लेकिन ओइमे देखय छियै जे कि हवा बहुत स्पीड छै जे बादमे बुझा पड़इए जे ई हवावला आदत जे छै लोकके खराबी करतय